हमरा आओरके भोरे जाइ छिए खाना उना नहिए ने खाइ छिए फल फ्रूट खाके जाइ छिए दौड़ेलए धुपैलए पानि पी लै छिए तब जाइ छिए दौड़ैलए आओर आओर आओर बच्चो सभकेँ लै जाए छिए दौड़ैलए हम भी जाइ छिए दौड़ैलए आओर दुइ चारि गो आदमीके भी लै जाए छिए दरबड़ मारैलए आओर अहाँसभ तऽ के सङ्ग भी जाए छिए आओर बच्चा सभकेँ भी लै जाए छिए आओर खाना पिना भी दौड़धूप छै से करै छिए आओर ओ बच्चा सभकेँ भी खिलाबै पिलाबै छिए दौड़ दौड़ाबै दौड़ाबै भी छिए लेफ्ट राइट भी करै छिए कसरत भी करै छिए सेब समतोला अङ्गूर भी खाइ छिए अनार भी दै छिए बच्चा सभकेँ खिलाबै पिलाबै छिए अहाँसभ अहाँ सभकेँ भी दै छिए आबै छिए आबै छिए तऽ बैठै उठैलए भी दै छिए खाना पिना भी खिलाबै छिए आओर कसरत भी करै छिए सुबह भी करै छिए कसरत शाम भी करै छिए कसरत शाममे भी दरबड़ मारै छिए सुबहमे भी दरबड़ मारै छिए निम्बू पानि भी पिए छिए फल फ्रूट भी खाइ छिए अमरुद भी खाइ छिए अनार भी खाइ छिए आओर दौड़धूप भी करै छिए कसरत करै छिए एक्सरसाइज करै छिए आओर बच्चा सभकेँ भी लै जाए छिए दौड़ धुपाबैले अँगनामे झाड़ू पोछा भी करै छिए बरतन बासन भी मलै छी धोइ छिए शरीर भी स्वस्थ रहै छै हमरे लिए अहाँ नहि करै कोइ कोइ तरहके बेमारी नहि होइ छै आओर दवाइके जरुरत नहि होइ छै आबै छै